मिकी पोलिटीकल इतिहास दे बारे च इन्ना ते हैनी ऐ पता पर मिकी जिन्ना पता ऐ में थुआनूं सनानी आं जियां जियां पैह्ले केह् हा कि जेह्ड़ी पैह्ले पोलिटीकल ही पार्टियां जेह्ड़ियां बनी दियां हां ओह् उ'नें बड़ा ही ज्यादा पैह्ले ओह् स्ट्रागल करदे हे पैह्ले बड़ा ही ज्यादा इक दुई पार्टी गी र्हाइयै ते दुई पार्टी बनदी ही अज्जकल बी बड़ा ही ज्यादा कम्पीटिशन होई गेदा ऐ पार्टियां च बी ठीक ऐ ते जेह्ड़े पार्टियां न ते ओह् केह् करदियां न कि पैह्ले जेह्ड़े कक्षा च बच्चेआं दे पेपर होंदे हे पैह्ले बड़े ही मजे कन्नै बच्चे पेपर पास करी ओड़दे हे ते पैह्ले जेह्ड़ियां नौकरियां हां ओह् बी पैहले जमान्ने दे बच्चें गी घट्ट घट्ट पढ़े दे गी नौकरिया मिली जंदियां हां ते जेह्ड़ा अज्ज दा समाज ऐ जिन्ना बी बच्चा ऐ इ'नेंगी पेपर बी पास निं होंदे बच्चा पढ़ी पढ़ियै इन्ना ज्यादा थक्की गेदा ऐ कि ओह् आत्महत्या करने तक आई जंदा ऐ ते जेह्ड़े बच्चे न बच्चे जेह्ड़े बच्चे कालजै च पढ़दे न ते जेह्ड़े यूनिवर्स यूनिवर्सिटी न कालेज दियां ते ओह् केह् करदे न बच्चा इन्ना इन्ना स्ट्रगल करियै पढ़दा ऐ पर फिर बी उ'नेंगी फेल करी ओड़दे न ते इंदे पिच्छें जेह्ड़े बच्चे न ओह् थोह्ड़े डिप्रेशन च चली जंदे न ते जेह्ड़ी कालजां दी फीस ऐ ओह् इन्नी ज्यादा रक्खी ओड़ी दी ऐ कि ते जे ते जेह्ड़ी यूनिवर्सिटी दे जिन्ने बी टीचर न ओह् बच्चे गी फेल तां करदी ऐ क्योंकि एह् सारा पोलिटीकल दा ही हत्थ ऐ जेह्ड़ा पैह्ला जमान्ना हा ओह् अज्ज दे जमान्ने कोला बड़ा ही खरा हा पैह्ले जमान्ने च हर इक चीज बड़ी ही असानी नाल मिली जंदी ही जियां कि जेह्ड़ा मूल भाव हा ओह् बी बड़ा घट्ट हा हर इक चीज सस्ते च मिली जंदी ही उल्लै लोकें गी इन्नी इन्ना पता निहा होंदा ते जेह्ड़ा अज्ज दा जमान्ना हर इक चीज इन्नी मैंह्गी होई गेदी ऐ कि पैसे दे बिना ते तुहीं कुछ खरीदी ई नेईं सकदे ते अज्ज दे जमान्ने च नौकरी लैना बी बड़ा ही मुश्कल होई गेदा ऐ बच्चेआं ताईं जियां जियां इलेक्शन आंदे न उ'आं उ'आं पोलिटीकल आह्ले साढ़े कन्नै झूठे झूठे वादे करदे न वोट लैने ताईं ते जेल्लै वोट उ'नेंगी थ्होई जंदे न जेल्लै ओह् किश बनी जंदे न ते फिर ओह् साढ़े ताईं कक्ख नेईं करदे न जियां बच्चे ज्यादा अवाज नौकरी ताईं चुकदे न उल्लै ओह् वोट लैने ताईं बोलदे कि अहीं थुआढ़ी नौकरी लगागे थुआनूं गौरमेंट जाब दिलागे पर जियां ओह् वोट लेइयै जित्ती जंदे कुछ बनी जंदे ते फिर ओह् बच्चेआं ताईं कक्ख नेईं करदे ते जेह्ड़ा पिछला जमान्ना हा पिछले जमान्ने च लोक बी घट्ट पढ़े लिखे दे हे ते लोकें गी सरकारी नौकरियां बी बड़ियां असानी कन्नै थ्होई जंदी हां तां पिछले जमान्ने च इन्ना स्ट्रगल निही होंदा हा पर जेह्ड़ा अज्ज दा जमान्ना अज्ज दी जमान्ने च इन्ना ज्यादा संघर्श करना पौंदा इक बच्चे गी कि बच्चा पोलिटीकल पार्टियां दे कारण ही ते बच्चे गी एह् सारी चीजां सारी चीजां सैह्न करने पौंदियां होर इं'दे पार्टियां दी बजह कन्नै ते बच्चे दा बेड़ा गर्क होई गेदा ऐ में बस समाज दे बारे च ते पो पोलिटीकल पार्टियें दे बारे च बस में इन्ना गै जानदी ही ते में इन्ना ही दस्सी सकदी ही